हां हां सांग आसा आमी बरी तुमी कशी आसा

होय होय खबर आसा होय होय होय होय होय तशें पोसिबल आसा न्हू बिकाॅज आमी जेन्ना कावन्टिंग करून घातलेलें पय तेन्ना आमचें सारकें आशिल्लें ओके तोपाच्या इतून कमी मेळो एक

बट आमी जेन्ना तुमका घातलेंली आमी जेन्ना तुमका घातलेलें पळय तेन्ना आमी चेक करून घातलेली बट मे बी जेन्ना आमी सेल कर ना तशें कांय जायना मे बी तुका दिता आसतना एक्सचेंज जाले आसतली म्हळ्यार हो घालपाचो स्मोल घालपाचो न्ही ती मिडियम घातले आसतली बट तशें आमचें कांय प्रोब्लम आसना होय होय होय आमी लक्ष दिव होय होय आमी लक्ष नेक्स्ट टायम येता तेन्ना तुका लक्ष दिवन घालतात आं हां आमी बरें करून सांगतलीं बरें